देखियो चुनाव जे लड़ाइ होइ हइ तऽ जनता लगमे जे जाइ हइ तऽ जनता आदमीके जे कहय हइ जे हमरा वोट देब तऽ जनता कहय हइ जे हमरा की अहाँ अर विकास करबय तऽ अहाँके वोट देब तऽ हम सभ कहय छियै कि जे देखियो हम चुनाव लड़लिये हन चुनावमे जीत जेबय तऽ अहाँके जे चीजके घट्टी होत घट्टी मने कि सरकार अर देथिन तऽ हम अहाँके देब तऽ ओइमे जे है से चारि पाँच भाय जे छथिन कैण्डिडेट ठारकऽ दै छेथिन परचा पाँच दस गो कैण्डिडेट ठार कऽ देलनि ठार कयलाके बाद हुनका हियाँ हमहुँ जाइ छियै कैण्डिडेटो दोसरो कोइ जाइ छथिन दोसरो कोइ जाइ छथिन सभके कहय छथिन कि हम देब वोट हम देब वोट हम देब किनको नहि कहय छथिन नहि देब वोट वोट होइत होइतमे धीरज नहि रहय हइ कि जे हम जितबय चाहयके जितथिन से हुनका नाम निशानके कोइ अन्ते नहि पहुँचय हइ तऽ जनता भाय हुनको हँ कहय छथिन हमरो हँ कहय छथिन दोसरो कोइके हँ कहय छथिन ओइमे सभ कोइ मिलिकऽ जे पता नहि कि जे के जीतय नहि जीतय हुनका धीरज नहि धयल जाइ हइ